हाँ हमारी सरकार ने ऐसी योजनाएँ चलाई हैं जो हेल्थकेयर संबंधी हैं जिनसे हमने स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाया है और उनसे स्वास्थ्य हुए हैं जैसे कि योजनाएँ मुख्मंयत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जोकि पंचायती राज पंचायती राज्य में चलती है जोकि घर घर जाकर किसी भी प्रकार की बीमारी को घर में जाकर टैबलेट देना टीकाकरण करना इत्यादि है जैसे कि हमारे देश में कुछ वर्ष पहले कोरोना वायरस की महामारी शुरू हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना द्वारा घर घर घर जाकर टैबलेट देना टीकाकरण करना माक्स वितरण करना सेनेटाइजर वितरण करना और जो गंदे पानी में मच्छर हैं उनको मारना मारने का काम किया है और इस्कूल में भी मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के बारे में इस्कूलों में टैबलेट दी टीकाकरण किया और भी कई काम किए गए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बीमा द्वारा पंचायती राज्यों में गाड़ियों को लेकर बहुत उनका प्रचार किया गया कि कोई भी स्वास्थ्य जिनका खराब है जो अपने ग्राम पंचायत में जाकर अपने डॉक्टर से मिलें और ग्राम पंचायतों में बहुत से लाभ मिले दूसरी योजना है प्रधान मंत्री योजना प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जोकि जिलों राज्यों में चलती है जैसे कि हमारे भरतपुर जिले में बहुत सी श्वास प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चली है जिनसे पुरुषों महिलाओं को अत्यधिक लाभ मिला उनको अच्छी तरह से स्वास्थ्य मिला जा ताकि वह अच्छी तरह से देख अपना स्वास्थ्य डॉक्टरों को दिखा सकें ताकि वे अपने स्वास्थ्य को लेकर अच्छी तरह से स्वस्थ हो सकें जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके हैं और प्रधान मंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा हमारे भरतपुर जिले में कोई भी समस्या आई तो उसका तुरंत समाधान किया और बहुत से बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया काम किया